कानून व्यवस्था पक्षपात नहि होइ छै लेकिन आदमी जब भी कोनो दूइ पक्षमे विवाद होइ छै तऽ एक पक्षकेँ दोषी ठहरायल जाइ छै एक पक्षकेँ निर्दोष मानल जाइ छै या कभी एहन होइ छै दुनू पक्षकेँ दोषी मानल जाइ छै तऽ ओहि कण्डिशनमे की होइ छै जे जकरा दोषी बनायल गेल ओ कहलक हमरा साथ पक्षपात भए गेलै घूस खाए लेलकै तैँ दुआरे एना फैसला लए लेलकै लेकिन एना नहि होइ छै कानून व्यवस्था अपन सिस्टमसँ चलै छै ओ तऽ दुनू पक्षके सुनै छै आदमी जे छै अपन व्यक्तिगत सोचै छै ओ तऽ अपना तरफ सोचय लागै छै जे आदमी दुनूके बारेमे सोचै छै तऽ ओ सो कहलक जे नहि कानून व्यवस्था पक्षपात नहि छै आ जे अपने टा सोचलक ओ कहलक कानून व्यवस्था पक्षपात होइ छै एहि दुआरे हमर हिसाबसँ तऽ कानून व्यवस्था पक्षपात नहि होइ छै अविश्वास आओर विवाद निराकरणके अविश्वास तऽ भइए जाइ छै जब आदमीके पूर्ण रूपसँ काम नहि होइ छै तब इहो छै किछु आदमी घूस घास भी दै लए दए कऽ बातकेँ दबाए दै छै निर्दोषकेँ दोषी बनाए दै छै लेकिन एना नहि होना चाही एना होइ नहि छै लेकिन कतहु कतहु घूसखोरी तऽ चलै छै एहन बात नहि छै जे घूसखोरी साफे नहि चलै छै एहि दुआरे हम तऽ इएह मानै छियै जे कानून व्यवस्था पक्षपात नहि लै छै उच् उचित फैसला करै छै ओकरबाद कानून व्यवस्थामे कई जगह कमी छै आरक्षण लए कऽ जे कोनो अफसर पास करि कऽ चलि जाइ छै ओ कम योग्य रहै छै तऽ ओसभ किछु गड़बड़े करै छै एहि दुआरे योग्य आदमीकेँ ही कानून व्यवस्थामे सेवाके मौका देना चाही जे योग्य नहि रहै छै ओकरा नहि देना चाही कानून व्यवस्थामे